یوگا سیکھنے کے لئے سب سے زیادہ مشہور بابا رام بابا رام دیو کو ہم فالو کر سکتے ہیں جو کہ ہر آسن کو بہت صحیح طریقے سے بتاتے ہیں کہ کون سا آسن کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور کون سا آسن ہم کتنی دیر تک کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا یوگا سیکھتے وقت لوگوں کو بس اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ نیا نیا یوگا کرتے ہو تو آپ کی باڈی اتنی اسٹریچ نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ یوگا کرتے ہو تو اس سے آپ کو آسن جو ہے وہ صحیح طریقے سے پراپر ہو نہیں پاتا اسٹریچنگ کرتے میں آپ کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے جب ہاتھ پیر آپ کے کھلتے ہیں تو آپ کے نسوں میں درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم نے جیسے بہت زیادہ کوئی کام کرا ہے پر جب آپ دھیرے دھیرے اس کو کرنے لگتے ہو جب آپ دھیرے دھیرے سیکھنے لگتے ہو تو آپ کے ہاتھ جو مسلز ہیں آپ کے اسی طریقے سے کام کرنے لگ جاتی ہیں تو تھوڑے تھوڑے مشکل آتی ہے جب آپ ایک طریقے سے اگر آپ کو کوئی یوگا کرنا آ جائے کوئی آسن آپ کو صحیح طریقے سے آ جائے تو اس کا بیسٹ رزلٹ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو وہ خود ہی نیچرل کرنا اچھا لگنے لگتا ہے یوگا سیکھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے بس ایک بار شروع کرنے کی دیر ہے